आङो सनि केमेराखौ गुहाटिआव थानाय सनि कमफ्लेक्स स्टरनिफ्राय लाबोदोंमोन आङो बे केमेराखौ गोबां दामनि गेजेरजों लाबोदों मानोना सनि केमेराया गोबां बेसेननि जाखायो सनि केमेराया मोनसे दाम गोसा बुस्थु आरो जायखौ जोङो खम समनि दारै मोन्नो हाया बियो गोदानाव इसे मोजां जायो नाथाय जेब्ला जामलाङो एबा बोराय लाङो बिनि मुसुखाखौ सेबखांनो हानाय गोहोया खमाय लाङो बिसिबांनाखि बिहा दाम दं बिनि बियो बोरायलांनायजों लोगोसे बिनि गोहोआ खमाय लाङो गुबुन केमेराफोर बायदि सनि केमेरानि दामा गोसासिन नाथाय बिनि जोरथाया बुहुद गाज्रि आरो सावगारिखौ सेबखांनायाव बियो बोरायलांनायाव खमाय लाङो सनि केमेराजों आङो सान्दोंमोन गोबां बिदिअफोर खालामनो नाथाय बिदिअ' खालामनायाव बिहा बिनि केमेरानि जिथु नुथाय बियो मावो आरो मुसुखाखौ मोजां बेरे बेरखांहोनो हाया सनि केमेराया नुनायाव मोजां नाथाय बिनि बाहाय बाहाय बिखौ बाहायनायाव गोबां गोबां खहाफोर खालामनांगौ जायो बिखौ बिखौ खहा फोसाब फिन्नायाव गोबां रांनि खरसा दङ आरो बे खरसाफोरखौ खाम बि केमेरानि दारै मोनफिन्नो हानाय जाया सनि केमेराखौ लानायनिख्रुइ लायैआबो मोजां मानोना बिहा दामा गोसा आरो बिनि बाहायथिया खम सनि केमेराखौ बाहायोब्ला जोङो मोजां नुनो हागौ नाथाय नोंथारगौयै बुंनो थाङोब्ला सनि केमेरानि जिथु बाहाय बाहाय जाथाव बियो लोरबां बेनिखायनो सनि केमेराखौ जोङो बाय बायनायनिख्रुइ बायैआबो साबसिन